हम समस्तीपुरक बासी छी यहाँ अर्थब्यबस्थाके जे छै पहिला तऽ बहुत ही दयनीए छलै आ पहिले से बहुत किछु सुधार भेलै हन पंद्रह साल बीस साल पहिने जे स्थिति छलै बीस साल पहिले से हमसब घर से बाहर नहि निकलि सकैत छलहुँ खून खराबा बहुत होइत छलै सड़क बर्बाद छलै यातायातके सुबिधा नहि छलै नहि कतहुँ काम धंधा करै लऽ जा सकैत छलहुँ कतहुँ गेलहुँ तऽ चारि बजे से पहिने घर चलि आबू मने बुझियौ जे स्थिति बहुत ही दयनीए छलै खून खराबा अपहरण तपहरण ईसब बहुत होइत छलै लेकिन आब जे स्थिति भेल हन दश पंद्रह सालमे बहुत ही परिबर्तन भेल हन सड़क सेहो बनि गेल हन स्वास्थय मने मेडिकल ओडकिल जे स्वास्थय सिबिर जे छै होस्पिटल जे भेल सेहो जहाँ तहाँ खुलि गेल हन आ पहिने तऽ कतहुँ तबिअत आर खराब होइत छलै तऽ जाइएमे बहुत दिक्कत भऽ जाइत छलै लोक जाइके कारण बुझियौ जे मरि हराए जाइत छलखिन पहुँचिए नहि पाबैत छलखिन होस्पिटल आर लेकिन आब जे छै से गाँओमे दू चारि किलोमीटर ब्लॉक आरमे सुबिधा भऽ गेल हन सरकार कयलक हन सड़क आर भी बहुत बढ़िआँ बनेलक हन आ मानि लिअ यातायात जे छै सबारी आरके चाहे अबैके सुबिधा भी आब भऽ गेल हँ तऽ ईसब सुधार भेल हन आ जहाँ तक आर्थिक स्थितिके बात छै सेहो सभक किछु ठीक भेलनि पहिले से पहिने तऽ मानि लिअ जे आदमीके खाइयोमे दिक्कत होइत छलै लेकिन आब पहिले से बहुत सुधार भेलै हन लोकसब गाम से निकलिके शहरो सब गेला बजार आरमे अप्पन काम धंधा कयला रातिओ बिराति अयला कोनो दिक्कत नहि छै पहिने तऽ लोक घर से निकलबे नहि करैत छलखिन तऽ काम धंधा की करथिन रऽ जे अपन घर पर होइ छलै से करैत छलखिन आब तऽ लोक सबके देखैत छिअनि जे घरो पर कोनो रोजगार कऽ लेला हन ओहो सब से कमाइ खटाइ होइत छनि आ सड़क सब तऽ बनिए गेल हन रातिओ बिराति बजार आर जाइके रहैत छै तऽ कखनो चलि एला चलि गेला हँ कखनो चलियो एला मुदा पहिने जे छलै से अहाँ रातिके नहि जा आबि सकैत छलिए मोन खराब भऽ गेल तबिअत खराब भऽ गेल तऽ मानि लिअ नहि ओतेक गाड़ी रहै कोनो जे अहाँ जइतिए रऽ गाड़ियो आर नहि रहए आब तऽ गाँवएमे मानि लिअ सबके स्कार्पियो बोलेरो ईसब भऽ गेलै हन तऽ जखने जाइके मोन यऽ कहियो आ बस तुरत चलि जेबै बजारो चलि जेबै आब बुझियौ जे दूरो बला शहर सब ने लगे बुझाइत छै हँ जखन मोन हुए तखन जाउ आबू मुदा जे छै से आर्थिक स्थिति अभियो खूब बढ़िआँ नहि भेलै हन किएक तऽ हमरा समस्तीपुरमे कोनो कारखाना तऽ लगलै हन नहि कारखाना सब लगतै रहए तऽ हमरा सभक बच्चो सबके रोजगार मिलतै रहए मानि लिअ तऽ आर स्थिति आरो बढ़िआँ होयतै रऽ मुदा पहिले से तऽ ठीक छै आ पढ़ाइ लिखाइ भी बहुत बढ़िआँ भऽ गेलै इसकुल आरके ब्यबस्था पहिले से देखैत छियै ठीक छै आब हँ जहिआ से के के पाठक एला हँ तहिआ से आओर बढ़िआँ भऽ गेलै हँ ई जे छै ने मास्टर आर पहिने नहि आबैत छलै इसकुल ईसब जहिआ से एला हन ई तहिआ से टाइम से मास्टरो सब आबैत छथि आ बच्चा सब पर धिआनो दै छथिन पकड़िके नहि भेल तऽ घर से अनबो कयला आ हमहुँ सब बच्चा पर कनी धिआन दै छियै आब जे पढ़ि लिख लेता तऽ नहि यहाँ कोनो जॉब होयतै तऽ बाहरो जाके कमेता दोसरो शहर सबमे तऽ इएह सब दुआरे छै आ स्थिति पहिले से बहुत सुधरलै हन मानि लिअ जे इएह सब भेलै परिबर्तन सड़क आर तऽ बहुत बढ़िआँ बनलै छै शिक्षो आर सब ठीक छै समाजिक परिबेश भी बहुत पहिले से बुझियौ जे बदलिए गेलै हँ पहनाबा ओढ़ाबा भी बदलि गेलै हन पहिले से बहुत परिबर्तन भेलै हन किछु कारखाना आर लगा देथिन ने सरकारेके अंदरमे ओसब तऽ ओएह सब करथिन जेकर सरकार भेलै सएह सब कारखाना आर समस्तियोपुरमे लगेथिन तऽ आओरो स्थिति बढ़िआँ होयतै रऽ तऽ एहिसबके बारेमे तऽ ओएह सब सोचथिन मुदा देखियौ जे हमसब तऽ बच्चा पर भी बहुत ध्यान दऽ रहल छियै पढ़ाइ लिखाइ कऽ के सोचैत छियै जे बाहरो जाके कमाके अनबे करथिन तऽ स्थिति बढ़िए रहतै सड़क आर सब बढ़िआँ भऽ गेल हँ सड़क सबमे नहि कोनो दिक्कत छै एकाध गो कही दू चारि गो कोनो सड़क टूटल छै नहि बनल हय अभी मुदा ओहो सब बुझाइत छै जे बनि जेतै हँ पहिले से स्थिति जे छै ने से बहुत सुधार भेलै हँ आब देखियौ आर्थिक स्थिति तऽ पहिले से बहुत बनबे कयलै बुनियादी ढाँचा आर सब ठीके छै सब मिला जुलाके अब पहिले से बहुत हमहुँ आर बढ़िआँ मने महसूस करैत छी ताहिमे नहि कोनो दिक्कत छै हँ